लम्बी बाइकिंग ट्रिप में मैं अपने आप को टाइम टू टाइम मतलब ज़्यादा दूरी थोड़ा दूर चलने पे पानी वग़ैरह पीता हूँ जिस वजह से थोड़ा स्वस्थ रहता हूँ इसके अलावा बाइकिंग ट्रिप के दौरान जब भी कोई किन किनारे में रुकता हूँ तो बहुत सा खाना जो रेड़ी पटरी टाइप के होते है जैसे कि स्नैक्स में आप का क्या कहते है इंडियन में हो गया इंडियन में आप का दाल मखनी रोटी वग़ैरह इस टाइप का हो गया इसके अलावा स्नैक्स में पकौड़ी हो गया समोसे हो गए देन आप का चाउमिन नूडल्स मोमोज़ इस टाइप के रोड के रोड किनारे बहुत से लगे होते हैं जिससे जो खाना जो मुझे खाना खाना पड़ पसंद करते हैं पसंद पड़ता है इसके अलावा जो ज़्यादा लम्बी दूरी तक बाइकिंग का ठीक मैं लगे रहता हूँ तो कंधे दर्द या फिर पीठ दर्द होने लगती है क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होती है जो खिचाव होता है वो एक ही पोजीशन में रखना पड़ता है जिसकी वजह से कंधे दर्द कंधे दर्द तो हेलमेट के वजह से दर्द होने लगते हैं और पीठ के दर्द है जो वो एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से थोड़ा टाइम लग जा दर्द होने लगता है